हां जी हां हैलो साढ़ै घर पानी हां साढ़ै घर पानी बड़ा आंदा ऐ ते रोज आंदा साढ़ै घर पानी कोई ऐसी गल्ल नेईं ऐ ते साफ सूथरा आंदा ते साढ़ै आंदा मांडे दा पानी ते मांडे दे बिचू बंदे खोलदे नलके ते आई जंदा पानी बढा शैल आंदा रोज दिंदे पानी कोई नागा निं करदे इक बी ते शैल पानी आंदा तां बी चलो होंदा ते साफ ऐ फ्ही थोह्ड़ा फिलटर करना पोंदा ते मांडे दा फ्ही चलो पीने आस्तै साफ सूथरा होना चाहिदा ते फ्ही बी फिलटर तां बुआलियै पी लैनेआं अस ते जां मांडे दा आंदा साढ़ै पानी ते आंदा शैल ऐ बढ़ा शैल टैमे दा आंदा कोई नागा निं करदा हां कुदै बरखा होए तां फ्ही करी ओड़दा नागा पर इ'यां निं करदा इ'यां रोज देई ओड़दा टैमै दा कोई ऐसी वैसी गल्ल निं ऐ ते शैल मतलब कोई